हा घणा ई अंधविश्वास आहिनि जिन ते सॼे इलाइक़े जा माण्हूं पूरी तरह सां विश्वासु कनि था हिननि मां कुझु वॾा अंधविश्वास पिणि आहिनि जीअं त नज़रु लॻणु चयो वञे थो त नज़रु लॻण सां तबियत में सुख समृधि ते असर पवे थो केरु चवे थो त भई हिन ॿार खे नज़रु लॻी वई आहे ॾाढी त माण्हूं छा कंदा आहिनि नज़र बचण सां माण्हूं ईअं कंदा आहिनि त नींबू मिर्ची बधंदा आहिनि घर में घोरींदा आहिनि हिक ॿिए खे कारो धाॻो बधंदा आहिनि ॿियो ईअं आहे त ॿिली जो रस्तो कटणु ॿिली जो रस्तो कटणु यानि हीअं न के मा मामूली ॿिली के चईंदा आहिनि के कारी ॿिली अगरि पंहिंजो रस्तो कटे थी वञे त तव्हां सां गॾु ॾाढो अशुभ थींदो त हिन करे माण्हूं उन रस्ते ते खां ई मोटी करे वापसि पंहिंजे घरु रवाना थी वेंदा आहिनि हुन रस्ते ते पिणि वापसि ईंदा ई कान आहिनि हाणे ॿियो कुझु बि छिक जो महत्व त जॾहिं को माण्हूं कुझु कमु करण सां पहिरीं छिकी छॾे थो त हीअं मञियो वञे थो त भई तूं शुभ करणु शुभ कमु करण खां पहिरें ई अशुभ करे छॾियो अथई त हीअं बि मञियो वेंदो आहे हाणे सुम्हणु वक़्ति पेर धोइणु त चयो वेंदो आहे त जेकॾहिं तव्हीं सुम्हण खां पहिरीं पेरु धोए कान सुम्हा त तव्हां खे बुरा बुरा सपना ईंदा हाणे ईअं बि चयो वेंदो आहे त ग्रहण जे वक़्ति खाधो न खाइणु चयो वेंदो आहे त जॾहिं सूर्य यां चंद्र ग्रहण हुजे हुन वक़्ति खाधो खाइण सां बचो छाकाणि त हुन वक़्ति उहो खाधो अशुध्द थी वेंदो आहे हथ में खुजली थियणु ईअं चयो वेंदो आहे त जॾहिं बि कंहिं बि हथ में खुजली थिए थी मन उन वक़्ति अथाह धन सम्पति अचण वारी अथसि ईअं मञियो वेंदो आहे सपने में सांप ॾिसण त चयो वेंदो आहे त भई अगरि तव्हां खे सपने में सांप नज़रु आहियो त तव्हां सां गॾु ॾाढो बुरो थींदो यां त ही हीअं आहे के तव्हां सां गॾु घटना घटण वारी आहे ऐं हुन खां पहिरीं ई तव्हां खे ई संकेत मिलियो आहे त तव्हां हू घटना खां बची सघो था हीअं ई अलाए घणा अंधविश्वास आहिनि जंहिं ते असां जे पाड़े जा सजे क्षेत्र जा माण्हूं पूरी तरह सां विश्वासु कनि था